میرے تجربے کے مطابق سب سے زیادہ مشکل اور محنت طلب تکنیک کٹ ورک اور پیچ ورک ہے خاص طور پر جب یہ کام باریک اور نازک کپڑے پر کیا جائے ان تکنیک میں بہت زیادہ دھیان احتیاط اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اگر ایک بار کپڑا غلط کٹ گیا تو اسے دوبارہ ٹھیک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایمبرائڈری کے ساتھ کام کرنا بھی کافی محنت طلب ہوتا ہے کیونکہ ہر دھاگے کی درست جگہ پر ہونا ضروری ہے ورنہ سارا ڈیزائن خراب ہو سکتا ہے جہاں تک سب سے زیادہ فائدہ مند تکنیک کی بات ہے تو میرے خیال میں پہناوے کے حساب سے فٹنگ دینا یعنی پرفیکٹ فٹنگ دینا سب سے زیادہ فائدے مند ہے کیونکہ جب کوئی لباس جسم پر بالکل صحیح بیٹھتا ہے تو وہ پورے لباس کو ایک نیا روپ دیتا ہے یہ مہارت حاصل کرنے کے لیے کافی مشق اور تجربہ درکار ہوتا ہے لیکن جب آپ اس میں ماہر ہو جائیں تو ہر گاہک مطمئن ہو کر دوبارہ آپ کے پاس آتا ہے اب اگر میں بات کروں اپنے اب تک کے سب سے مشکل لباس کی تو وہ ایک برائڈل لہنگا دلہن کا لباس تھا یہ لہنگا بہت زیادہ بھاری کام والا تھا اور اس میں نہ صرف ہاتھ کی کڑھائی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شفون اور نیٹ جیسے نازک کپڑوں کا استعمال بھی تھا اس لباس میں سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ہر حصہ الگ الگ تیار کر کے پھر آخر میں جوڑنا تھا تا کہ مکمل لباس ایک جیسا متوازن لگیں اس لباس کو مکمل کرنے میں تقریباً پچیس دن لگے تھے روزانہ چھ سے سات گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا اور تین میں تین لوگ شامل تھے سب سے زیادہ وقت دوپٹے کی کڑھائی میں لگا کیونکہ اس میں باریک زری کا کام تھا جو کہ مشین سے ممکن نہیں تھا اس لیے ہاتھ کی کڑھائی استعمال کی گئی اس پورے تجربے نے مجھے کئی اہم باتیں سکھائیں نمبر ایک صبر اور تحمل مشکل کام میں جلد بازی کرنے سے صرف نقصان ہوتا ہے صبر سے کام لینے سے نتیجہ بہترین آتا ہے نمبر دو ٹیم ورک کی اہمیت جب ٹیم کے لوگ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے نمبر تین پلاننگ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کی مکمل منصوبہ بندی ضروری ہے تا کہ کوئی بھی مرحلہ بغیر تیاری کے نہ ہوں نمبر چار کوالٹی کنٹرول ہر مرحلے پر کپڑے کی کوالٹی سلائی کی صفائی اور ڈیزائن کے مطابقت چیک کرنا ضروری ہے آخر میں میں یہ کہوں گا کہ اگرچہ یہ الباس میرے لیئے سب سے مشکل تھا لیکن جب دلہن نے اسے پہن کر خوشی کا اظہار کیا تو ساری تھکن ختم ہو گئی اس نے نہ صرف میری محنت کی قدر کی بلکہ اس کے خاندان کے کئی افراد نے بھی بعد میں کپڑے سلوانے کے لیے رابطہ کیا جو میرے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جو کسی بھی کاری گر یا فنکار کو اپنے پیشے سے مزید محبت کرنے پر مجبور کرتے ہیں اس تجربے نے مجھے سکھایا کہ مشکل کام میں ہمیں بہتر مشکل کام ہمیں بہتر بناتے ہیں اور ان سے سیکھ کر ہم اپنے فن کو نئی بلندیوں تک لے جا سکتے ہیں